आङो दोरोङारि महरै रेबगनजों लेखा बिलाइयाव लिरनो मोजां मोनो आङो सम सम बिदिनो ओ मबाइलफनफोराव अबेबा लेपटपफोरावबो लिरो ओ सम बासिनो थाखाय नाथाय बांसिनानो आङो रेबगनजों लेखा बिलाइयाव लिरनाय जायोमोन जाहाथे लिरनाय जायो जाहाथे आंनि हेनराइटिंफोरा मोजां जायो आरो आं बेबायदि लिरनायजोंहाय गोबां आइदियासफोर मोनो गोदोनि दिनाव आबौ आबैमोननि समावहाय बांसिनानो खलमजों लेखा बिलाइयाव लिरोमोन नाथाय दा ओ जेनेरेशोन बाइ जेनेरेशोन गोबां सोलायनाय फैयो थिग बेबायदिनो आंनि जेनेरेशोनावबो दा गोबां ओ मबाइल फनस आरो लेपटप बिदियावहायगोबां लिरनाय जायो स' आं दा बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदियावहाय लेपटप आरो मबाइल फनसफ्राव लिरनो बाब्ला अब्ला आं लिरो आरो लिरनाया बावैसे बोसोरावहाय जेबायदि दंमोन दा बेनिफ्राय अनेक साबसिनाव सोलायबाय मानो होनब्ला सानफ्रामबो लिरबाय थायोब्ला आंनि आइडियासफोराबो आरो वर्डस्फोराबो सिगांनिफ्राय साबसिनाव साबसिन बिदि जालांनो हमो सानफ्रामबो आङो लिरनायाथ' जाया नाथाय आङो जेब्लानो सम मोनो अब्लानो आङो लिरनायावहाय गोसो होनानैहाय आङो लिरो आं लिरनायखौ जोबोद मोजां मोनो बेयावहाय आं आंनि ओ नुनाय ओ बायह्रायाव एबा बबेबा जायगाफोराव बेरायनानै फैनाय बेफोरखौहाय आं नुबोनानैहाय आङो आंनि गोसोनि साननाय बेफोरखौहाय आङो एक्सप्रेस खालायनानैहाय आङो गोबां मानसिफोरनो खिन्थानो हायो आंनि बे लिरनायफोरजोंहाय आरो गोबां मानसियानो बेखौहाय फरायनानै मोजां मोनो आरो बिसोर फरायनानै खन्थानायानो आंखै एनकारेज खालायो